भल्ला साह्ब नमस्ते सर तुसें रेत्ता निं आया केह् करै दे तुस कुत्थै पुज्जा रेत्ता सर इत्थै कुत्थै इद्धर पूरा इत्थै बैठे दे लोग इ'यां सारे ध्याड़ी आह्ले बंदे बेही'दे चुप्पचाप कोई रेत्ता निं ऐ इत्थै इत्थै कोई रेत्ता निं ऐ आए दा दूआ दिन होई आ इत्थै इ'यां गै खज्जल होंदे रेहा कम्म रुका दा दिक्खो आं इत्थै इत्थै आए दा गै निं है रेत्ता तुस तुस भी आखदे पैसे खाई ओड़े तुसें इ'यां साढ़े बी साढ़ियां ध्याड़ियां बी निं देनियां ते केह्ड़ा कम्म कीता तुसें इत्थै सर इत्थै साढ़ी ध्याड़ी होंदी ऐ घरै'ई जाना हा इत इत्थै ते तुस ना रेत्ता देआ दे कुत्थुआं कम्म करना तुसें कुत्थुआं देने पैसे रेत्ता गै निं आया अच्छा एह् थुआढ़ी गलती निं ऐ एह् कन्ट्रैक्टर दी गलती ऐ जां सा साढ़ी वर्कर दी गलती ऐ हां ते दवारा दवारा मंगवाओ रेत्ता इत्थै दमाग निं खराब करेओ इत्थै पूरा वर्कर इ'यां लेटी दे सेई दे चुप्पचाप ते ओह् पिच्छे पुच्छो ना जे जेह्दे शा तुसें रेत्ता मंगोआया की निं आया ट्रक हां तां तुसें अपने घर घरै ई भेजी ओड़ा दा होना ओह् अपने घरै ई भेजेआ होना तुसें तां हां इत्थै ते निं आया ओह् कम्म उप्पर हां ओह् मिकी पता तुस केह् करै दे अंडरग्राउंड माल करदे तुस पता थुआढ़ी गेम्मां तुस कड्ढी ओड़ो सर कम्म इत्थै रुका अगर अ'ऊं निकली जह्गा सारे बंदें जाना उठी कम्म आपूं करदे रवेओ भी सर इत्त तक त्र'ऊं दिनें दा कम्म रुका दा केह् करदे तुस अपना कि'यां दिखचै जेल्लै रेत्ता गै निं आया कदूं पुच्छना सर जेकर पूरा दिन होने आह्ला कोई कम्म निं कीता कुसै ने होर थुआढ़ी कांट्रैक्टर कु'न ऐ इत्थै तुस इक तुस इक कम्म करो मिकी कांट्रैक्टर बनाई ओड़ो ते तुस इत्थै रेत्ता आह्ला बंदा बनी जाओ ते ते तुसें ई बी राह् जंदे तुसें ई बी राह् चुकदे गै बनाए दा तां गै रेत्ता निं ऐ पुज्जे दा थुआढ़ी गल्ल गै निं मन्नदा ऐ कोई पंजें मिंटें च इत्थै रेत्ता पुज्जना चाहिदा नेईं ते घरै ई निकली जाओ इत्थुआं चुप्पचाप

हून मन्ने